मुझे खाना बनाने का काफी शौक है आपने देखा होगा कि हर घर में माँ खाना बनाती है काफी सारी लेडीज़ ऐसी होती है महिलाएँ ऐसी होती है जो अपने घरों मे खाना बनाती हैं और अपने परिवारों को खिलाती हैं मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाऊँ और अपने परिवारों के लोगो को खिलाऊँ सदस्यों को खिलाऊँ वह मेरी तारीफ करें मेरे जीवन में माँ को और मेरे परिवार के सदस्यों को लेकर काफी काफी महवपूर्ण भूमिका है मैं अपनी माँ की तरह खाना बनाना चाहती हूँ जैसे मेरी माँ है हर पकवान को काफी स्वाद और अच्छे से बनाती हैं वह देखने में तो सुन्दर होता ही है और खाने में भी काफी स्वादिष्ट होता है तो मैं भी चाहती हूँ कि जो मुझे खाना बनाने का शौक़ है वो उन्ही की तरह स्वाद अच्छा और दिखने में भी काफी अच्छा हो मैं चाहती हूँ मैं अपनी माँ की तरह ही खाना बनाऊँ तो मेरे जीवन में मेरी माँ की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है मैं चाहती हूँ मेरी माँ की तरह ही मेरा खाना भी स्वाद दे अच्छा लगे